एक हजार दू चारि हजार पाँच् सए निनानबे पाँच हजार छओ सए आठ दस हजार दू सए दू तीन हजार चार सए चौंतीस पाँच हजार छओ सए निनानबे